हा कंहिं केर थो ॻाल्हाए अछा अॼु मुंहिंजी थोरी तबियत ठीकु कोन्हे त कोई बुखार जे लाइ ऐं ज़ुखाम आहे खासी बि थिए पई थी त कोई हिन जे लाइ मूंखे तव्हांखां पुछिणो हुओ की तव्हां वटि कोई हिन जी दवाई आहे अछा अछा

हा न हींअर मूं वटि कोई आहे कोन पर तव्हां मुंहिंजो एड्रेस नोट करे तव्हां मोकिले सघंदा हा त पोइ हिन में छा कहिड़ी दवा हिन में कमु ईंदी अछा

इहो गलो बि थोरो ख़राबु आहे त हुन हा त हिकड़ी की जो हिकु पतो मोकिले छॾिजो ऐं ऐं ॿियो ॿियो ही जेका हनीटास तव्हां चओ था उहो उहो ऐं हिकिड़ो क्रोसिन जेकी हिकिड़ो उहा हिकु पतो मोकिले छॾिजो हा हिन जो बि बिल मोकिले छॾिजो ऐं मुंहिंजो एड्रेस नोट करे वठो ऐं हा एटीन न हू त ई ईअं तव्हांखे ई मोकिलो पवंदो मूं वटि त कोई आहे कोन ऐं तव्हां गॾु हिकड़ी रसीद मोकिले छॾिजो जेका बिल मोकिले छॾिजा अच्छा हा लिखी वठो प्लॉट नंबर थटी नाइन सविता विहार दिल्ली नाइंटी टू ऐं फोन नंबर मुंहिंजो तव्हां वटि अची वियो आहे बिल राजीव जे नाले सां करे वठिजो ठीकु आहे हा हा राजीव ठीकु आहे छोकी उहा त ठीकु आहे न त पोइ मूंखे मोकिलियो नाइन एट डबल नाइन डबल वन फाइव सिक्स ज़ीरो सिक्स

ठीकु आहे त ठीकु आहे